हाँ बोलिए हाँ बोलिए में एक्सन लेना है चलो बढ़िया बात है यह अच्छा लगा है तो बढ़िया बात है औरों को दिखाइएगा प्रचार प्रसार कीजिएगा यह हम लोग के तो प्रमोशन पर ख़र्च करना पड़ता है शूटिंग भी दिखाना पड़ता है हम लोग को अच्छे अच्छे हीलों पर भी रहना पड़ता है अब जैसे कि वेस्ट रहता है चलिए बहुत अच्छा है कि वही है सब यस यस यस करेंगे करेंगे उसके लिए भी करेंगे और बढ़िया करेंगे और अच्छा रिसीव करेंगे ताकि आप लोग देखिए ख़ुश हो जाए और एक दूसरे को भी दिखाया जाता है जो समझ दार हो कि हम इतने सहयोग और बढ़िया कर सकते हैं जी हाँ हीरो रखते हैं हम शूटिंग के लिए बिल्कुल तहदिल से धन्यवाद जो आप देख रहे हैं देखिएगा और भी अच्छा है आप लोग भेज देना तो ही हम हम आगे बढ़ पाएँगे और भी काम और भी इधर भैया जी सोचिए कितना रहते हैं तो भी पलंग पर इसका तो कोई मीनिंग नहीं है जो कितना टारगेट है तो सारे मिलकर करते हैं बारी बारी से सारे हर एक आदमी ना हाँ हाँ चलिए और भी और भी ईद करते हैं आप लोग घूमते रहिएगा सब कुछ करते रहिएगा जी और ठीक ठीक लाइक कीजिएगा